हमारे यहाँ पर होली पर फाग गाई जाती है और साथ ही में राई का डाँस किया जाता है और लास्ट में डंडा बजाया जाता है जिससे कि आपस में डंडों को टकराते हैं और जिससे एक नई धुन निकलती है यह हमारे यहाँ पर होली पर इस अवसर पर विशिष्ट रूप से यह कार्यक्रम मनाया जाता है और यह हमारे सामुदाय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है